बहुत जाम चल रहा है ड्राइवर साहब समस्तीपुर पहुँचने में हमें समस्तीपुर जाना है पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा जो हमे बहुट अर्जेंट है या बहुत जाम भी है टाइम लग जाएगा तो क्या फिर कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरा रास्ता से चलिए अगर देखा है तो दूसरा दूसरा रास्ता जो लंबा है तो कोई बात नही एक कोई और रास्ता देखिए हमें अर्जेंट जाना है ये इतना नौ बजे तक हमें जरूर जरूरी है कि पहुँचना ही पहुँचना है आप थोड़ा मदद हेल्प कर दीजिए बाकी बहुत मेहरबानी होगी जो हमें पहुँचाने के लिए कोई भी इधर बहुत ट्राफिक है बहुत जाम है हम फंसे हुए हैं आप उस मेरा स्थान तक पहुँचा दीजिए तो कोई तेज मार्ग उपलब्ध है तो या सॉट कट है तो कोई सॉट कट निकाल के जैसे कल्यानपुर हो होके एक रास्ता है और एक रास्ता मुक्तापुर होके है तो हमें हमें लग रहा है कि जो मुक्तापुर होके सॉट कट रास्ता है तो चलिए उसी होके चलते हैं जोकि बहुत अच्छा रहेगा आप आपका भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा जो हमें टाइम अपना कीमती समय पे वहाँ ड्रॉप करके वहाँ पे हमें स्थान पे पहुँचा पहुँचा दिए हैं और अब अपना मेरा भी काम हो गया है